असें बाइकें उप्पर बड़ी सारी जगहं न जेह्ड़ियां ओह् दिक्खी दियां न जि'यां कि अस जेल्लै राइड करने होन्ने कुतै अस राइड करन जाना होंदा असें अपने दोस्तें दास्तें फोन कर लैना कि साढ़े कन्नै चलो जे तुसें बी जाना ते फिर अस इक प्लैन बनाने होने कि असें जेह्ड़ा ऐ राइड करन जाना ऐ तेेजिल्लै सारे गै दोस्त चली पौंदे नै फिर साढ़ा पैह्ला टूर होंदा ऐ कि असैं जाना जम्मू जाना असें दिक्खन जेल्लै असें जम्मू पैह्लें पूरा फिरना टुरना शैल दिक्खेआ दुक्खेआ शैल फिर उ'दे बाद असें जाना होंदा कश्मीर लेह् लदाख लेह् लदाख जिल्लै अस जन्ने होने उद्धरा दे जेह्ड़े प्हाड़ न उद्धरा दा जेह्ड़ा वातावरण ऐ मौसम ऐ उद्धरा दा जेह्ड़ा ओह् बड़ा शैल ऐ पर केईं बारी होंदा कि लदाख आह्ल जेल्लै कुतै प्हाड़ प्हुड़ डिग्गे दे होंदे जां फिर प्हाड़ आए दा होंदा ते उद्धर जेह्ड़ा ऐ कि मुश्कल होई जंदा ऐ जाना ते पर एह् ऐ कि जेह्ड़ा मजा लदाख बिच ऐ ओह् बाइक करने दा कुतै और नेईं औंदा ऐ स्हेई उ'दे बाद अस गे हे फिर पंजाब च गे हे बाइकां लेइयै पंजाब च एह् ऐ कि उद्धर प्लेन जमीनां ऐं बड़ी सारी खेत्तर ही खेत्तर न फसलां उद्धर बाइक चलाने दा बी जेह्ड़ा ऐ ओह् इ'यां प्लेन प्लेन जगह ऐ मजा बी औंदा ऐ चलाने दा कन्नै ओ जेह्ड़ा पंजाब जेह्ड़ा लाक्का ऐ ओह् बी शैल ऐ दिक्खेआ हा असें फिर उ'दे बाद असें गे हे हिमाचल साइड जेल्लै हिमाचल साइड गे उत्थै जगह ठंडी जगह् कदें धुप्प होऐ कदें इ'यां मतलब कि जकदम मौसम चेंज बड़े होऐ बारिश होई गेआ ओह् जेह्ड़ा ऐ कि उद्धरा दा जो मजा ऐ घुम्मने दा और और कुतै जेह्ड़ा जेह्ड़ा ऐ नेईं औंदा ऐ बड़ी शैल जगह् ओह् हिमाचल फिर ओह्दे बाद अस गे हे इद्धर दिल्ली साइड घुम्मन कि चलो कुतै शैह्रें च बी घुम्मी औन्ने आं प्हाड़े पहुड़े आह्ली जगह् बड़ी दिक्खी लेई ऐ अस दिल्ली गे हे घुम्मन दिल्ली जि'यां असें एंटर कीत्ता बड़ी शैल लग्गै नमीं नमीं सिटी च उद्धर प्लेन रोड सारे पर ओह् ऐ कि दिल्ली जेह्ड़ा ऐ ट्रैफिक बड़ा जैदा होई गेदा हा ट्रैफिक उद्धर है कि बड़ा जैदा हा ते फिर उद्धर कन्नै पोलुशन बी बड़ा जैदा हा कि जेह्ड़ी इयां स्हेई जेह्ड़ी खुह्ल्ली जगह् हा ओह् जेह्ड़ी साह्नूं कि नेईं मिलै दी ऐ है कि असें जेह्ड़ा ऐ कि खुह्ल्लियै वातावरण दी जेह्ड़े फील लेई सकचै ओह् नेईं मिल्ला दा ऐ हा उत्थै जाम बी बड़ा हा पोलुशन बी बड़ा हा पर एह् ऐ कि उद्धर बड्डियां बड्डियां बिल्डिंगां और बड़ी सारियां इयां सोह्नियां सोह्नियां जगह्ं दिक्खने गी मिलियां ओह् जेह्ड़ा कि मजा बी आया साह्नूं घुम्मने पर थोह्ड़ा देही तंगी बी होई जाम दी वजह् कन्नै कन्नै ओह्दी ओह्दी पोलुशन दी वजह् कन्नै जेह्ड़ी बड़ी सारी तानी तंगियां बी होइयां मजा वी आया घुम्मने गी पर एह् ऐ कि सरकार जी थोह्ड़ा जेहा पोलुशन दे उप्पर दिल्ली ध्यान देना चाहिदा ट्रैफिक दे रूल बनाने चाहिदे जेह्ड़े कि स्ट्रिक्ट रूल होन लोक मन्नन उ'नेंगी फिर अस उ'दे बाद जैपुर गे हे घुम्मन उस्सी आखदे पिंक सिटी जि'यां अस पिंक सिटी गे घुम्मन जैपुर उत्थै जेह्ड़ा साणु कि बड़ा शैल लग्गा घुम्मने मजा वी आया उत्थै इ'यां हत्थे कन्नै बनाई दि'यां बिल्डिंगां दिक्खने दा मजा आया पिंक पिंक बिल्डिंगां बड़े सारे लोकें अपने घरे दी रंग ऐ ओह् बी पिंक पिंक कराए दा बड़ी सारी जित्थै जाओ उत्थै जैदा पिंक जेह्ड़ा रंग ऐ गुलाबी उ'यै लब्भा दा हा अस जेल्लै गै घुम्मन उत्थै ते उद्धर दे जेह्ड़े रोड ने बड़े प्यारे रोड़ ने पर उं'दी इक गल्ल एह् गलत ऐ कि जेह्ड़े बिच खड्डे नै उं'दे प जेह्ड़े ऐ लोक ध्यान नेईं दिंदे जेह्दी वजह् कन्नै एक्सिडैंट बी बड़े होंदे ऐ कि जि'यां अस पंज दोस्त गेदे हे बाइक प घुम्मन ते उ'दे बाद केह् होएआ कि इक दोस्त हा जेह्ड़ा साढ़ा ओह् चला दा हा साढ़े कन्नै गै मतलब कोई सट्ठ सत्तर दी स्पीड च चला दे होने इक खड्डा आया ओह् बड़ा जैदा गैह्रा खड्डा हा उ'दे बिच जेल्लै टैर पेआ ते ओह् टायर नै जम्प निं लैता स्हेई बिच गै मतलब टायर ओ धंसिया ओह्दे च ते उत्थै गै मोटरसैकल फिर असें चुक्कियै कड्ढेआ बाह्र फिर एह् ऐ कि शड़कां उत्थै है शैल ने पर बिच बिच ऐसी जगह् जित्थै सरकार गी थोह्ड़ा ध्यान देना चाहिदा ऐ फिर अस उ'दे बाद गे राजेस्थान राजेस्थान गे अस घुम्मन बाइकां लेइयै राजेस्थान उत्थै अस गे ते उत्थै गर्मी बड़ी ही दपैह्री सवेरै बड़ी गै जैदा गर्मी होई जन्दी ऐ ते रातीं जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी जैदा ठंड होई जन्दी ऐ उत्थै उत्थै ऐ कि पानी दा बी जेह्ड़ा थोह्ड़ा ऐ इ'यां शार्टेज बगैरा होंदी ऐ उत्थे रेगिस्थान च पर एह् ऐ कि बड़ी स्हेई जगह् ऐ दिक्खने सुनने आह्ली जगह् ऐ उद्धरा दे जेह्ड़े लोक नै ओह् बी बड़े प्यारे लोक न पर जेह्ड़ा एह् ऐ कि फिर अस उ'दे बाद चली गे हरियाणा हरियाणा दे लोक बड़े सोह्ने उं'दी बोल्ली बड़ी सोह्नी दिक्खने सुनने कि जेह्ड़ा साह्नूं कि मजा आई गेआ हरियाणा दे देसी लोक कोई डंगर लेइयै फिरा दा कोई खेत्तरें च लग्गे दा एह् ऐ कि जेह्ड़े लोक न उत्थै दे बेल्ले जेह्ड़े न नेईं बैठदे न जेह्ड़े जि'यां अस राइड करा दे हे साह्नूं केईं पुच्छन कि एह् तुस कुत्थुआं आए ओ तुस केह् करा दे ओ आओ रुट्टी खाई लाओ एह् कर लैओ चाह् पी लाओ जेह्ड़े उद्धरा दे लोक न बड़े प्यारे लोक न बड़ा उं'दा प्यार सुभाऽ ऐ ते फिर अस ओ सानी जेह्ड़ी हरियाणा जगह् ऐ ओह् बड़ी शैल जगह् लग्गी बड़े शैल जेह्ड़े लोक हे फिर अस उ'दे बाद गे उत्तराखंड गे घुम्मन प्हाड़ें च उत्तराखंड जेह्ड़ा वैदर ऐ ओह् बड़ा शैल वैदर ऐ ओह् उत्थै कोई पता निं कुसलै बरखा होई जानी कुसलै धुप्प होई जानी कुसलै ठंड होई जानी कुसलै गर्मी होई जानी जेह्ड़ा ओ ऐ कि उत्थै घुम्मने दा जो मजा ऐ उद्धरा दा जो व्यू ऐ ओ कुतै और जेह्ड़ा ऐ नेईं मिल्ली सकदा उद्धरा दी लोकेशन गै बड़ी प्यारी लोकेशन ऐ उत्थै जाने दा मजा गै किश और ऐ राइड करने दा उत्थै मजा गै किश और ऐ जेह्ड़ा ऐ कि पर उत्थै एह् ऐ कि मजा ते ऐ पर उद्धर खतरा बी बड़ा जैदा ऐ लैंडस्लाइड दा जेल्लै उद्धर लैंडस्लाइड होंदी ऐ फिर उत्थै केईं घैंटे घैंटे जाम लग्गी रौंह्दा एह् ऐ कि उद्धर जे मजा ऐ ते उद्धर थोह्ड़ी परेशानी बी होंदी ऐ लैंडस्लाइड दी वजह् कन्नै पर एह् ऐ कि घुम्मने फिरने आह्ली दिक्खने सुनने आह्ली जगह् शैल जगह ऐ ओह् फिर अस गे हे मुंबई शैह्र च राइडिंग करन मुंबई शैह्र च गे हे जि'यां अस मुंबई एंटर होए उत्थैं लोकें गी ना कुसा कन्नै मतलब ना लोक सारे अपने कम्म करदे अपने लोकें मतलब अपना कम्म करना ना कुसा नै लैनी ना कुसा कन्नै देनी एह् ऐ कि उत्थै जेह्ड़ा राइड करने दे हाईवे जेह्ड़े रोड़ न ओह् रोड़ें पर जेह्ड़ा राइड करना ना ओह् किश और गै फील ऐ ट्रैफिक ते होंदा ही ऐ शाम्मी बड़ा जैदा ट्रैफिक होंदा मुंबई च बड़ा जैदा ट्रैफिक होंदा मुंबई च पर उद्धरा जेह्ड़े रोड़ नै ओह् बी मक्खन रोड़ नै ते जेह्ड़ा कि राइड करने दा मजा बी औंदा ऐ ते बड्डी बड्डियां बिल्डिंगें चा निकलना और कुतै इ'यां बीच दे साइड पे निकलना ओह् जेह्ड़े व्टू न उत्थे बड़े कैंड व्यू न पर एह् ऐ कि उत्थै ट्रैफिक दी वजह् कन्नै परेशानी बी होंदी ऐ एह् ऐ कि लोकें थोह्ड़ा एह् ऐ कि उस्सी सिटी गी थोह्ड़ा ना क्लीन करने दी जरूरत ऐ कि साफ साफ सफाई जेह्ड़ी ऐ ओ नेईं रखदे न जेह्ड़े मतलब स्ट्रीट जेह्ड़े फूड लाए दे होंदे नै लोकी उद्धर बी अग्गें पिच्छें जेह्ड़ा ऐ कि बड़ा गंद पाए दा होंदा ऐ असें जिल्लै मोटरसाइकल लेइयै बाइक लेइयै गे हे ते असे दिक्खेआ बी ऐ हा उद्धर कि जेह्ड़े एह् चीज ऐ उ'नें कीती दी ऐ एह् चीज जेह्ड़ी थोह्ड़ी नैगेटिव प्वाइंट विच आंदी ऐ जेह्ड़ा साढ़ा बाताबरण अपना जेह्ड़ा साफ रक्खना चाहिदा ऐ उ'दे बाद अस गे हे घुम्मन यूपी बिच जेल्लै अस यूपी बिच गे घुम्मन उद्धरा दे लोग बिहारी हून एह् ऐ कि जेल्लै अस जिस टाइम अस गे हे उल्लै ते इन्ना जैदा डेवलपमैंट नेईं ऐ और उद्धर एह् ऐ कि उद्धर खतरा बी बड़ा हा ओल्लै गैंगस्टर बगैरा हे जेह्ड़े यूपी दे ओह् बड़े इ'यां लोकें जेह्ड़े तंग तुंग करदे हे ते उद्धरा दा लाका इ'यां किश शैल निं लग्गेआ उद्धर ना किश सफाई लब्भै ना उद्धर दा साह्नूं जेह्ड़ा वातावरण ओह् शैल लग्गा हालांकि हून जेह्ड़ा ऐ यूपी ओह्दे च बड़ा सुधर होए दा ऐ पर पैह्लें अस जेल्लै उद्धर बाइक लेइयै गे राइड ते अस करा दे हे सौ डेढ़ सौ दी स्पीड च जेल्लै अस उत्थै राइड करन लगे लोक साह्नूं आक्खन इन्नी तेज कैली चला दे ओह् एह् केह्ड़ा ढंग ऐ थुआढ़ा एह् केह् ऐ पर साह्नूं कि पता ऐ कि जेल्लै अस हाईवे प जि'यां चलने होने जेह्ड़ी साढ़ी स्पीड लिमिट होंदी ऐ उप्पर लिखी दी उस लिमिट दे असे चलना होंदा ऐ राइड करनी होंदी ऐ असें अपना बी जेह्ड़ा थोह्ड़ा बहुत ऐ कि रिकार्ड रकुरड करदे रौह्न्ने होन्ने आं ते एह् गल्ल ऐ उ'दे बाद अस जेल्लै गे घुम्मा दे हे यूपी बगैरा उद्धर जेह्ड़े बिहारी लोक उद्धर जेह्ड़ा ऐ कि हर निक्का बच्चा बड्डे कोला बड्डा निक्के कोला निक्का जेह्ड़ा ऐ कि नशें गी लग्गे दे ऐ और हर बंदा नशा हर बंदा नशा जेह्ड़ा यूपी बिहार च चुटकियां चाटकियां हर निक्के कोला निक्का बच्चा बड्डे कोला बड्डा बच्चा लग्गे दा होंदा उत्थै जेल्लै अस राइड बगैरा करने होन्ने उत्थै एह् साह्नूं सब चीजां लभदियां न दिखदियां न अस इ'यै कि राइड असें साढ़ा एह् मकसद होंदा राइड करने दा के असें जि'यां लोकेशनां ओब्सर्व करचै कि कनेही जेही जगह् ऐ इत्थै जाने दा मजा ऐ जां नेईं मजा ऐ एह् चीजां ते उ'दे बाद अस गे हे उ'दे बाद असे राइड करदे करदे फिर असे उ'दे बाद इक जगह् अस और गे हे राइड करन जेह्ड़ी उस जगह् दा नां ऐ केह् आखदे एह् जेह्ड़े साढ़े इद्धर शिमला शिमला राइड करने दा आ हां हां हां हां फिर बिहार दे बाद अस जेल्लै अपने घरें ही आए फिर अस एह् प्लैन बनाया हा उ'दे बाद शिमला जाने दा जो फील शिमला च आया बिहार दे बाद क्यूंकि बिहार असें बड़ा गंद दिक्खे दा हा कि नेईं शैल लग्गी ही सानी ओह् जगह इ'न्ना मजा नेईं आया हा राइड करने दा साह्नूं कि बिहार बिच फिर ओह्दे बाद अस शिमला गे कि चलो माइंड फ्रैश करी औन्ने आं जेह्ड़ी पिछली राइड ही साढ़ी बिहार आह्ली खराब ही किश होई दी नेईं मजा आया हा ते फिर ओह्दे बाद शिमला गे शिमला दे प्हाड़ शिमला दा ठंडा लाका शिमला दे लोक शिमला दी सफाई वाह् जो मजा आया ना उत्थै फिर बहुत प्यारा मजा आया बहुत प्यारी राइड कीती असें फील लेइयै राइड कीती उत्थै बड़ा मजा आया साह्नूं कि जेह्ड़ा राइड करने दा उत्थै फिर उ'दे बाद असे और बड़ी सारी जगह् जेह्ड़ी ऐ ओह् विजिट कीती दी ऐ जि'यां कैरल होई गेआ तमिलनाडु होई गेआ असें मतलब आल इंडिया जेह्ड़ा ऐ विजिट कीते दा ऐ बिच कोई जेह्ड़ी दो त्रै स्टेटां होंनियां त्रै चार ओ अस नेईं दिक्खी दियां पर असें फिलहाल सारी जगह् जेह्ड़ा ऐ ओह् होई आएं दे आं जि'यां थुहानूं सनां ते चैन्नई कैरल तमिलनाडु होई गेआ फिर साढ़ा अपना एमपी होई गेआ फिर साढ़ा यूपी होई गेआ उत्तराखंड बगैरा होई गेआ जम्मू कश्मीर लदाख होई गेआ फिर उ'दे बाद मुंबई होई गेआ हरियाणा होई गएा एह् पंजाब होई गेआ हिमाचल होई गेआ उ'दे बाद एह् साढ़ा जेह्ड़े कर्नाटका होई बैंगलुरु बगैरा होई गे ऐसे सब जगह् जेह्ड़ी ऐ हां पर एह् ऐ कि बैंगलुरु बिच वी राइड करने दा जेह्ड़ा मजा आया हा ओ उद्धरा दे लोक थोह्ड़े राइडिंग विच इंटरस्टड़ बी ऐ नै उद्धर साढ़े इक दो दोस्त बने हे राइड उ'नें बी साढ़े कन्नै कीती ही बैंगलुरु बिच लोक उद्धरा दे बड़े प्यारे लोक न साढ़े राइड करने दा मजा आया हा